खाना पकाने से पहले हम सारी सब्ज़ियों को साफ़ करते हैं धोते हैं उन्हें काटके साफ़ करके रखते हैं दाल चावल वगैरह बनाना है तो हमें हम उनको साफ़ करते हैं धोते हैं सारी चीज़ों को प्रीपेयर रखते हैं फिर हम खाना बनाते हैं खाना पकाने से पहले हम सारे मसालों को तैयार रखते हैं सब्ज़ियों को तैयार रखते हैं खाना बनाना है हमें तो हम सारी तैयारी करके रखते हैं हम दाल चावल वगैरह साफ़ करते हैं उसे धोना और उसे फिर बॉईल करना ये सब चीज़ें पहले हम तैयार रखते हैं खा और हम सारे बर्तनों को साफ़ करते हम चूल्हे को साफ़ करते हैं चूल्हे पे हमें खाना बनाना है तो हम इस चूल्हे को साफ़ रखना पड़ता है सारे बर्तनों को साफ़ रखना पड़ता है सारे चीज़ों को साफ़ सुथरा करके हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं खाना सबसे पहले तो हम सब्ज़ियों को साफ़ करते हैं सब्ज़ियों को धोते हैं सब्ज़ियों को साफ़ करके काटते हैं